मूंखे सभिनि खां ज्यादा बेसण जी टिक्कियूं जेके दाॻ पचियल थींदियूं आहिनि हूअ ॾाढी मतिलबु कठिन लॻी ॾुखी ठाहिण में लगी हूअ ठाहिण में ई मूंसां इहो लगे पियो की टिक्कियूं सोफ्ट ठहण या वधीक भुरजी न वञनि इन करे मां जॾहिं पहली बार ठातो हुओ त मूंखे ॾाढो मतिलबु ॾुखयाई पई थिए ठाहिण में ऐं पहले बसर कटियो वरी भुञण हुनखे या ज्यादा वधीक ॻाढ़ो बि न थिए जीअं उहो ॾाढो मतिलबु कलर बढ़िया हुजेसि हुनजो सुहिणो लगे ऐं तंहिंखां पोइ वरी मां हूओ भाॼी उहा ठाती त वरी आलू विधा ऐं तंहिंखां पोइ वरी जॾहिं टिक्कियुनि जी वारी आई बसर कटियो सभु धाणा मिर्च सभु विधामासि हुनमें जॾहिं मां हुनमें मोइण विधो त ईअं लगे पयो मोइण ज्यादा न पइजी वञे या घटि न थिए त टिक्कियूं थोरी खाइण में अ टाइट न लॻनि इन्ह करे मूंखे सम्झि में ई न पोइ अचे त मूंखे हीअ कठिनाई बि थिए लेकिन वणंदी आहे भाॼी त लगे पियो की ठाहियां ठाहियां हिन करे मां हूअ ठाती त पहली बार में मुंहिंजी टिक्कियूं सुठी न ठहियूं वरी मां कोशिशि कई की बीहर मां वरी उहेई भाॼी ॿिए ॾींहं ते वरी ठाती जीअं मुंहिंजी हुअ भाॼी सुठी ठहे त मां वरी मोइण सुठे सां विधोमासि सुठे सां हुनखे मोइयोमासि सुठे सां हथ सां हुनखे अ मल मसिलियोमासि जीअं उहो टिक्कियूं सोफ्ट ठहिण ईअं करे करे मां ठातियूं त मुंहिंजी भाॼी ॾाढी बढ़िया ठही ऐं घर में बि सभिनी खे ॾाढी वणे पई तंहिंजे करे हूअ भाॼी मूंखे मतिलबु ॾाढी सुठी लॻी खाइण में बि ऐं घर में बि सभिनी खे वणी त हीअ भाॼी मुंहिंजे लाइ थोरी कठिन हुई पर मां ठाहे वरिती